एह् जेह्ड़ा चार्जर लैता ना एह् बड़ा गंदा चार्जर ऐ जेह्ड़ा फोन गी गर्म करी ओड़दा ते कन्नै एह्दे कन्नै जेह्ड़ा फोन फट्टने दा बी डर रौंह्दा ऐ तुस दिक्खेओ कि जिसलै इस फोन गी एह्दे कन्नै चार्ज करो ते फोन इ'यां बाइब्रेट बी करदा ते ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा इक नुक्सान एह् ऐ कि फोन जिसलै गर्म होग ते फट्टी जा ते ओह्दे कन्नै अगर जेह्ड़ा हत्थे च पगड़े दा होगा तां हत्थ बी उड्डने दा डर रौंह्दा ऐ ते जिन्नै कन्ने कन्नै लाए दा ते कन्न बी उड्डने दा डर रौंह्दा एह्दे कन्नै जेह्ड़ा साढ़े शरीर गी ऐ जेह्ड़ा बड़ा नुक्सान पजाई सकदा ऐ ते एह् चार्जर जेह्ड़ा नेईं यूज़ करना चाहिदा इक जेह्ड़े तोलै यूज़ करदे ओह् किन्ना लोड़ लैंदे होङन ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा किन्ना नुकसान होग साढ़ी बॉडी गी किन्ना नुक्सान पजाङन ओह् बी एह्दे पर बी चीजां होङन ते एह्दे कन्नै साढ़े जेह्ड़ा बड़ा जेह्ड़ा सेह्त आस्तै जेह्ड़ा हानिकारक ऐ की जे एह् चीजां जेह्ड़ियां जेह्ड़े बल्लें बल्लें चार्ज करदे तां कोई चार्जर जेह्ड़ा ऐ ना ओह्दा कोई इक फायदा एह् ऐ कि बिल्कुल आराम कन्नै फोन बी चार्ज निं होदा ते एह्दे कन्नै फोन चार्ज ते होई जंदा पर एह्दे नुक्सान बड़े न एह्दे कन्नै जेह्का फोन फट्टने दा डर रौंह्दा फोन फट्टी गेआ जेकर तां ओह् बंदे दी बॉडी गी नुक्सान पजाई सकदी ऐ